जी कौन बोल रहे हैं बताइए हाँ जी अच्छा बताइए तो क्या हो रहा है अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं

अच्छा कितने दिनों से महसूस हो रहा है आपको ऐसा एक दो महीने से आपको यह समस्या है आपने पहले कभी किसी को डॉक्टर को बताया था कोई इलाज करवाया था अच्छा तो दो तीन महीनों से आप यह आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आप आज हमें फोन कर रहे हैं आज आप हमें बता रहे हैं इससे पहले आपने कभी कोई दवाइयाँ वगैरह लीं कोई इलाज चला है अच्छा आपके घर में भी पहले ऐसे कभी किसी को समस्या रही है जो अभी आपको चल रही है घर में किसी सदस्य को अच्छा ठीक है तो आप एक काम कीजिए आप हमारे क्लिनिक पर आ जाइए शाम बारह बजे से तो मैं आपका इलाज कर लूँगी ठीक है आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है खून की जाँच करवाई है ठीक है तो अच्छा आपको कोई शुगर की पहले से समस्या है और आपको ब्लड प्रेशर की आप दवाइयाँ लेते हैं आप ब्लड प्रेशर भी नहीं है आपको शुगर भी नहीं है ठीक है ठीक है तो आप एक काम कीजिए आप बारह बजे क्लिनिक पर आइए ठीक है मैं आपको कुछ जाँच लिख कर के दूँगी जिसमें आपको खून की जाँच करवानी है ठीक है और आपको एलर्जी की जाँच करवानी होगी और आपको आपका एक्स रे करवाना होगा हाँ छाती का एक्स रे भी निकलेगा आपका आपका ईको भी होगा ठीक है आपको यह तीन चार जाँच मैं लिख कर के दूँगी तो क्या आप यह जाँच करवा सकते हैं ठीक है मैं आपको बता दूँगी आपको एलर्जी है किसी चीज़ से खाने पीने से अच्छा तो आप उस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ऐसा खाने पीने में कुछ आया हो आपके कुछ दिनों से आपके घर में फंक्शन हो कुछ कार्यक्रम हो तो आपका कंटिन्यू खाने पीने का ऐसा चल रहा हो तो कुछ खाना पीना आपका हो गया हो हेवी ठीक है आप बारह बजे करीब हमारे क्लिनिक पर आ जाइए मैं आपको जाँच लिख कर के देती हूँ ठीक है आप वो जाँच करवाए पहले है ना ओके थैंक